फ्लिपकार्टाचेर बऱ्योचशो गजाली मेळटा आनी सवाय मेळटा देखून हांवें एक ब्लूतूत ऑर्डर केल्लो जें वन सायडेड ब्लूतूत पूण तें ब्लूतूत जर पळयलें जाल्यार सामकेंच एक दोन दीस चल्लें आनी चड वेळ सुद्दां तें यूज जावंकना आनी मागीर तें बदूंच जालें म्हणजे मातशी पीक पीक लायट पेटपाक लागली म्हणचें जेन्ना कितें उलोवपाक स्टार्ट केलें जाल्यार तें कांयच आयकूंक येवप ना अशा तरेचें सिटवेशन्स तयार जाल्ल्यान तें मागीर सारकेंच विट आयल्ल्या सारकें जालें आनी अशाच तरेन लास्ट टायम पयलें एक फावटीं ब्लूतूत हाडिल्लें तेंवूय सारकें प्रोपर ज्या तरेन चलपाक जाय आशिल्लें तें चल्लें ना देखून ही जी वन सायडेड जी ब्लुतूत आसा पळय ती ब्लुतूत सारकीं आसता काय कशीं आसता तो आतां मोठो प्रश्न पडलां पूण कितें आसा जेन्ना हाडटा आनी एक एक म्हयनो सुद्दां चलना तेन्ना मागीर तें सामकेंच तकलेक एक वजें कशें किंवा सामकेंच म्हणल्यार एक सामकें नेगेटिवली तकलेक त्रास करता आनी ताका लागून थरयलें आतां की हें ब्लूतूताच्यो भानगड्योच नाका म्हणून